अंधविश्वास तो हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है हर इंसान के लोगों के मन में एक ही बात फैली हुई है के ये टोटका तमारी जाडू टोना भूत प्रेत आत्मा भूत यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ ये मत करो वो मत करो कुछ लोग इतने अंधविश्वासी हैं के सारे लोग इन जैसे सारी बातों को मानते हैं नींबू टोटका तमारी लौंग ऐसी चीज हो जो खाने में प्रयोग आती है लोग उन सब चीज़ों का गलत प्रयोग करते हैं उसके अलावा लोगों को ये समझ में आ आना चाहिए कि हमारे यहाँ अंधविश्वासी जैसी ये चीज़ों का विरोध किया जाए और इन सब चीज़ों पे अपने मन पे ये रखना चाहिए कि ये सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है ये टोटका तमारी लौंग इलाइची ये सब खाने की चीज़ें हैं इससे कोई भूत प्रेत या कुछ आत्मा वहाँ नहीं भागतीं हैं यही सब कहना है अंधविश्वास सब बकवास है